हेलो बजियौ ठीक छै अपन कहियौ हँ हँ हँ ओ छै भवानीपुर उगना मन्दिर हुनका बजल जाइ छनि हँ हँ आबि कऽ देख सकै छी ओतयके मन्दिरो जे छनि से बहुत नीक मन्दिर छनि ओतय विद्यापतिके ओतय जे छनि महादेव स्वयं नोकरमे काज कयने छथिन हँ हँ हँ ई हमरा सभके मिथिलामे जे छनि पुराना अथी मधुबनी सभमे पूरा पुराना चीजके मिथिला पेन्टिङ्ग सभके जे छनि से जागरूक कऽ कऽ बहुत विदेशमे देल जाइत छनि हँ हँ हँ मिथिला जे जतेक विलुप्त छलनि ओहि समय जे ई सभके नाम भऽ रहल छनि सभसँ आगे चलि जेता ओहि दुआरे मिथिलामे पेन्टिङ्ग आओर आओर बहुत चीज करै छनि औरतसभ हँ हँ ओ सभसँ भाय अथी की कहै छनि कोजगरा सभमे जे ब्राह्मणके कोजगरासभ होइ छैन ओहि सभमे पान मखानके बहुत योगदान छनि बहुत सभसँ पहिले हुनकेसँ ई भऽ रहल छनि पान मखानके प्रति मिथिलाञ्चलमे हर पोखरिमे जे उगायल जाइ छनि मखान अपने सभके एम्हरे बिहारेमे मतलब फोड़ल जाइ छनि हुनका ओहिमे सँ निकालल जाइ छनि ओकर बाद जे छनि हुनका फ्रेश कयल जाइ छनि तब बेचल जाइ छनि आब जे छठि एतहि ओहि दीवाली सभमे ओकर बाद कोजगरा हेतनि ओहि सभमे हँ तऽ एखन ओना ठीकसँ तैयार नहि भेल छनि लेकिन आब किछु दिनमे तैयार भऽ जेतै समय अयला बाद हँ आब आब जगह जगहपर अहाँ जे जेबै तऽ ओतय बस स्टैण्डसँ जे जाइ छियै रास्ता मार्केट दऽ कऽ ओहि साइड साइडमे देखै छियै पूरा मिथिला पेन्टिङ्ग बनल छै हँ सभ देखयमे बहुत नीक लागै छनि आकर्षक लागै छनि आँय हँ बहुत सुन्दर लगै छै ओ ओहि सभकेँ देखि कऽ जे छै से विदेशो सभ ऑर्डर करै छथिन मिथिला पेन्टिङ्गके हँ एहि सभसँ तऽ बहुत आगे निकलि जेता इसभ पर ध्यान पड़तनि